गामनि में सरकारी माण्हुनि जे लाइ ॾाढियूं कमियूं हूंदियूं आहिनि त गाम जा माण्हू ॾा ॾाढी नेतागिरी कंदा आहिनि सरकारी माण्हुनि खे ॾाढो दुखी करण जी कोशिश कंदा आहिनि तंहिं खां सवाइ गाम में पूरियूं सुविधाऊं बि कोन हूंदियूं आहिनि लैट बाथरुम भी चङी तरह ठहियलु कोन हूंदा आहिनि या माण्हू ॿाहिरि जंगलनि में वेंदा आहिनि तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ में गामनि में भेदि रखियो वेंदो आहे गाम जा माण्हू अपराध प्रवृतीअ जा घणा हूंदा आहिनि ऐं राजनीतीअ में वधीक इंट्रस्ट वठंदा आहिनि कुझ बि वोटिंग बोटिंग थींदी आहे त उहे वधीक राजनीतीअ में वधीक इंटरस्ट वठंदा आहिनि ऐं ईअं करे उते टीचर्स खे बि परेशान करण जी कोशिश कंदा आहिनि जंहिंजी बि उते ड्यूटी लॻियलु हूंदी आहे